نیمس آف فوڈ بریانی مٹن قورما چکن چنگیزی کھیر راجما چاول دم آلو مٹن اشٹو نہاریی چکن قورما بریانی چکن لولی پاپ چکن کڑھائی